इंटरनैशनल सीटियें दे बारे च जि'यां पैह्ली सिटी आई दुबेई दुबेई बड़े सारे लोक साढ़े हिंदोस्तान दे जंदे बीजा बनाइयै ते आखदे उत्थै पैसे जेह्ड़े बड़े जैदा मिलदे कोई निक्का मुट्टा कम्म करन आह्ला बंदा बी होऐ उसी बी शैल पैसा थ्होई जंदा दुबेई दूआ दूई सिटी साढ़ी हांगकांग आई उब्भी शैल सिटी ऐ त्रीऽ सिंगापुर आई सिंगापुर बी बीजा बनाइयै लोक जंदे हून साढ़े इक म्हल्लै बंदा बी गेदा उत्थै बीजा बनाइयै ते ओह् आखदा उत्थै बड़ा पैसा ऐ इत्थै ते उत्थै म्हीने दा साढ़े हिंदोस्तान दे स्हाबै पर कोई दो लक्ख रपेआ बंदा कमाई ओड़दा ते त्रीऽ सिटी साढ़ी ऐ जेह्की ऐ ओह् ऐ केह् आखदे ओह् ऐ साढ़ी जेह्ड़ी ऐ होमो बैंकाक बैंकाक जेह्ड़ी ऐ बड़ी ठीक सिटी ऐ ते चौथी सिटी ऐ जेह्की साढ़ी ओह् ऐ मलेशिया पंञमी सिटी आई टोक्यो जपान दी सिटी ऐ इक एह् बी इक अच्छी ऐ ते पंञमी छेमीं सिटी आई साढ़ी ट्रन्टो एह् कनेडा बिच ऐ